ग्राहक जीअं ई ड्रेस खणी ईंदो उन हीअ ड्रेस ते पहिरियों कुर्ते जी कटिंग कंदासीं ऐं उन कुर्ते ते वर्क करे सुंदर सुठा गुल हणी नै गले ऐं ॿाहुनि ते वर्क करे इहे पोइ उन ड्रेस खे कटे करे सिलाई कंदासीं सिलाई करे उन खां पोइ उन ते इंटरलाक करे इहे इंटरलाक करे ऐं कुर्ते खे चङी तरह सां प्रेस कंदासीं पोइ सलवार जे पांचनि ते बि चङीअ तरह सां वर्क ऐं सितारूं हणी ऐं सुठीअ सुंदर सां ठाहे उन जे पोइ कट कंदासीं सलवार खे बि उन खां पोइ उन इहे सलवार खे जीअं सिलाई करे ऐं इंटरलाक करे इहे पोइ उन खे उन खे सिलाई कंदासीं सिलाई करे पोइ ग्राहक खे डी प्रेस करे इहे ग्राहक खे चङे तरह सां थेलीअ में विझी ऐं ॿई ड्रेसूं सलवार कुर्तो पैक करे ग्राहक खे ॾींदासीं